हैल्लो हैल्लो जी जी नमस्ते जी जी तुस ओह् आटो रिक्शा आह्ले निखिल बोल्ला दे ओ अच्छा अच्छा निखिल जी अजकल्ल तुस कुत्थे ओ अच्छा अच्छा निखिल जी अच्छा अच्छा आटो च ध्याड़ी लादे ते चला दा तां कम्म अच्छा अच्छा निखिल जी ओह् गल्ल ऐसी ऐ ओह् गल्ल ऐसी ऐ दरअसल कल मेरा ब्याह् ऐ ते रसैप्शन ऐ ते माराज रसैप्शन ताईं कोई पैंती चाली बंदे लेने न आटो उप्पर ते अपने लक्ष अपना आर आर रिसार्ट जाना असैं आर आर रिसार्ट बुक कीत्ते दा असें ते माराज थुआढ़े कोला बिनती कीती जंदी कि अगर थुआढ़े कोल टैम ऐ ते तुस अस तुसें बुक करी दिन्ने निं ते कुसे होर ही आक्खने आं टाइम टाइम निखिल जी एह् कोई शाम्मी दा अट्ठ बजे दा प्रोग्राम ऐ ते छे बजे तुस घट्टो घट्ट मेरे घर पुज्जी जायो निखिल ओह् निखिल जी थुआढ़े पैसे पैसे चक्कर ते बद्ध लेई लाओ चार पैसे माराज जी जी नेईं नेईं अगर नेईं अगर ऐ नेईं नेईं अगर माराज ऐसी गल्ल ऐ ते तुस पैसे बद्ध लेई लेओ मेरे कोला चलो चलो ठीक ठीक ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ निखिल जी ठीक ऐ ओके जी ओके